हाँ हलो बोलिए हाँ जी हाँ मैं मैडम बात कर रही हूँ आप बोल सकती हैं आप कौन बात कर रही हैं अच्छा कौन सी क्लास में अच्छा हाँ सेकेन्ड क्लास में हाँ हाँ मैं समझ गई बोलिए शुभम की मम्मी क्या हो गया अच्छा आपका बच्चा पढ़ हाँ वो इस्कूल में भी नहीं कुछ नहीं हाँ हाँ शुभम पढ़ने में बहुत कमज़ोर है वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाता हे इस्कूल में भी इतना एफ़र्ट ओ और होमवर्क वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है पर वो बोलता नहीं है चुपचाप बैठा रहता है आपके घर में कोई परेशानी है जो शुभम को परेशान कर रही है या आप कोई माइन्टली उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहे हैं इस्कूल में भी पढ़ाई नहीं करता कोई होमवर्क देते हैं आप कॉपी चेक करिए मैडम आप प्रॉपर कॉपी चेक करिए देखिए कॉपी में कितना होमवर्क वगैरह वो रोज होमवर्क नहीं करके लाता मैं रोज पनिशमेंट देती हूँ मैं भी कब तक देखूँगी उसको मैं आप कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह जॉइन करवा दीजिए अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो क्यों नहीं पढ़ रहा इस्कूल में भी होमवर्क नहीं रोज़ होमवर्क नहीं करके लाता है ना कुछ बोलता है पूछो तो जवाब नहीं देता है चुपचाप बैठा रहता है हाँ हाँ पर नहीं मेडम ऐसी कोई बात नहीं हैं इस्कूल में इस्कूल बदलने की ज़रूरत नहीं है उसे हम पढ़ाते हैं आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चे पे पैरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो इस्कूल में बच्चा कब तक कुछ सीखेगा इस्कूल में तो हम सिखाते ही हैं आप भी थोड़ा उसपे ध्यान दीजिए तभी वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा बच्चा है उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते ज़्यादा मार भी नहीं सकते पीट भी नहीं सकते हैं आज कल के भी कानूनी व्यवस्था ऐसी हो गई कि बच्चों को मार ठोक नहीं सकते हैं तो आप समझिए थोड़ा आप बच्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिए हम भी ध्यान दे रहे हें हाँ जी मैडम ठीक है तो आप एक हाँ नहीं तो आप भी पे टी एम हाँ हाँ जी आप बिल्कुल पी टी एम में आइएगा औ फिर देखिएगा और फिर मुझसे डायरेक्ट बात कीजिएगा आप ऐसे कॉल पर बात करेंगी तो न समझ में नहीं आएगा आपको रिज़ल्ट बताऊँगी आपको उसके और भी